जेनाकि अहाँ हमरासँ पुछलियै हमर क्षेत्रके भीतर मैथिलीके भाषाके कोन कोन भिन्न छै तऽ हमरा जेनाकि हम उत्तरी पूर्णियामे रहैत छियै पूर्वी पूर्णियाके तरफ थोड़ासा भोजपुरी मिक्स छलै मैथिलीमे तऽ ओकरसभके मैथिलीमे थोड़ा कटास लगैत छै कोइ प्यारसँ भी बजलै तऽ हमरा लगैत छै डाँटबे करैत छै आ हमरा एतयके मिठास छै पूरा भाषामे मैथिली भाषामे जेना हमरा कोइ बुलेलकय अहाँ एतय आबू आ वैसे ऊधर भोजपुरी हल्का मिक्स छै तऽ वहाँ ओतय जल्दी आ अतय भाषाके अन्तर भए जाइ छै मैथिली भाषामे बड्ड मिठास छै हमरा तऽ बड्ड नीक लागैए सुनयमे मैथिली भाषा यहाँ बच्चोसँ अहाँ अहाँ करिके बात करैत छै जकरा हिन्दीमे आप बोलल जाइ छै इज्जत देल जाइत छै सभके मिठास छै बाजयमे बहुत जादे मिठास छै रस छै हर एक बातमे